हेलो जी आप डॉक्टर सोनिका नायक बोल रहे हैं हाँ वह मुझे चेक अप कराना था मैं कागपुर से बोल रही हूँ आपका क्लिनिक कितने टाइम खुलता है जी ठीक है वह मुझे बीपी बी पी की इलाज करवानी थी हाँ जो नहीं कल ठीक

ओके

जी कहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास तो यह ऑनलाइन की वही जा कर पता करना पड़ेगा जी तो आप कल दस दस के बाद मिलेंगे कल आप दस के बाद मिलेंगे न प ओ में जा सकते न तो जो ठीक है थैंक यू